मेरे पैह्ले पड़ोसियै दा नांऽ ऐ जेह्का मेरा जिगरी रेहा ते खास बी रेहा सर ते ओह्दा नांऽ ऐ सौरव ते दुए पड़ोसियै दा नाम आया नीतीश ते त्रीआ आया मनीश ते चौथा आया अकाश ब्राह्मणु ते पंजमा आया मेरा सन्नी